औ नोङो बंखि बंखि बिलोआव ना गुरग्रा नामा औ आच्छा आच्छा आङो मोनसे निउस निउसनिफ्राय होनदोंमोन ओमफ्राय नोंसोर मारै मारै गुरो नाखौलाय आच्छा आच्छा ओमफ्राय ओमफ्राय नोंसोर माजों गुरो जेनोबा ओरैनो जेखाय खबाय ल'जों गुरो ना ओमफ्राय ना सारग्राफोर दं ना गैया ए हिनजावफ्राबो सारो ना हौवाफ्राल' सारो नाखौलाय ए ओमफ्राय ना गिदिर गिदिरफोरखौ मोनगोन ना मोना गिदिर गिदिर ओरैनो

ओमफ्राय नोंसोर नाखौ ओमफ्राय नोंसोर नाखौ ओरैनो न'आव ल'जायो ना फानोबो

नों मा नाखौ मोजांसिन मोनो दे होनबालाय गोजोनाय थाबाय दोनथ'नाय जानोसै दे